हिन शहर में जामु परिवर्तन आयो आहे ॾाढियूं सुठियूं सुविधाऊं आयूं आहिनि पाणीअ जी पहिरियां ॾाढी तकलीफ़ हुई जेकी हाणे हिन वर्तमान में कान्हे हितां जा रस्ता ॾाढा सुठा ऐं वॾा ऐं वेकिरा आहिनि हिते हवाई अॾा आहिनि हॉस्पिटलनि जी सुविधा आहे ऐं हिते हीरन जो वापारु घणे सुठे पैमाने ते थींदो आहे हितां जो वापारु बि ॾाढो सुठो आहे कपिड़ो वापारु बि ॾाढो सुठो आहे हितां जो टेक्स्टाइल मार्केट ॾाढो वॾो ऐं सुठो आहे सूरत में कपिड़े जो वापारु सुठो थींदो आहे सूरत शहर में सभु सुखी आहिनि ऐं सूरत शहर जा माण्हू ॾाढा मिलनसार आहिनि सुठा सुभाव वारा आहिनि सूरत शहर में घणो विकासु थियो आहे हिन शहर में सुठी तरह माण्हू रहंदा आहिनि ऐं सुठी तरह हलंदा आहिनि सूरत शहर में सुठियूं इस्पतालूं आहिनि सुठो रहण जो आहे सुठा शहर आहे सुठा माण्हू आहिनि सूरत शहर में बिजली ॾाढी सुठी तरह ईंदी आहे कॾहिं वेंदी न आहे सुठे सूरत जे बसियुनि जो सुठो व्यवहारु आहे वाहन चालक बि ॾाढा सुठा आहिनि सूरत शहर जो इस्पतालियूं बि ॾाढियूं सुठियूं आहिनि सूरत शहर जी ट्रेन व्यवस्था बि ॾाढी सुठी आहे पाणीअ जी सुविधा बि सुठी आहे सूरत जो विकास ॾाढो सुठी तरह थियो आहे पहिरियां जी सूरत ऐं हाणे जी सूरत ऐं हाणे जी सूरत शहर में जामु फ़र्क़ु आहे घणो पियो आहे फ़र्क़ु थियो आहे सूरत शहर में ॿाहिरियां माण्हू बि अचणु पसंदि कंदा आहिनि घुमण लाइ सुठा हंध आहिनि गोपी तलाव आहे स्कॉन मंदर आहिनि ऐं ॿिया बि अहिड़ा सुठा सुठा हंध आहिनि जिते असां घुमी सघूं था जीअं त डूमस आहे अहिड़ा बीच आहिनि जेके असां ॾिसण जहिड़ा आहिनि सूरत शहर ॾाढो सुहिणो ऐं मनमोहक आहे